हल्लो हे हा ज जय झूलेलाल हा ओ मां मां ॿुधो आहे तव्हांजी को कंपनी में जॉब आहे ऐं मां ग्रैज्यूएशन कम्पलीट कयो आहे पंहिंजो ठीकु आहे हा त मां बि जॉब लाइ ई ॻोल्हियां थो इन वा ॿुधो आहे तव्हां वटि जॉब आहे इनमें मार्केटिंग ऐं सेल्स में हा मां हा हा हा ट ठीकु आहे त इहे मतिलब मां सि पंहिंजी सीवी तव्हांखे मोकिले रखिदोमाव सुभाणे त पाण अची वेंदो मतां को

हा हा हा हा न ठीकु आहे मां पर्सनली तव्हांसां मिली वठां थो सुभाणे ई मां अची वञिवाव थो त मूंखे थोरे टाइम ॾीजो ठीकु आहे त मां पंहिंजो सीवी गॾु हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आ ठीक जय झूले जय